اچھی تصویر لینے کے لیے جیسے ہم کہیں گھومنے وغیرہ جاتے ہیں یا ریسٹورنٹ وغیرہ جاتے ہیں جیسے کہیں ہم پیلس گئے جیسے کہ لال قلعہ ہوا جامع مسجد ہوا ہم یہاں پر بہت اچھی اچھی تصویر لیتے ہیں بہت ویڈیوز بنالیتے ہیں اچھی اچھی پوزز لیتے ہیں ہم میں بہت پسند ہے فوٹو کھینچنا بہت پسند ہے اچھی اچھی پوزز میں اس لیے ہمیں فوٹو کھینچنا بہت پسند ہے جیسے کہ ہم ریسٹورنٹ وغیرہ جاتے ہیں تو ہم کہیں بھی فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں پوزز کرنے لگتے ہیں اور فوٹو کھینچنے لگتے ہیں